गुजरात राज्य में स्कूली शिक्षा तमामु सुठी आहे शिक्षा मंत्राल्यनि जे प्रयासनि जे करे स्कूलनि जी शिक्षा जे मामिले में राज्यनि जे विच में सुभ्य चटाभेटी थींदड़ ॾिसण अचे थी स्कूली शिक्षा ऐं साक्षरता विभाग पारां कई पर्फोमेंस ग्रेडींग इंडेक्स इन जी पक थो करे त घणनि ई पासे खां ॾिसी जेका रिपोर्ट तयारु कई वई आहे उन में गुजरात ॿियनि राजरनि जी तुल ॿियनि राज्यन जी तुलना में लेवल ॿ ते आहे जंहिंमें अञा अॻियां अचण लाइ नवां नवां फेरफार बि थी रहिया आहिनि अचो त मां तव्हांखे हिकु मिश्रित शिक्षा प्रणाली जे बारे में ॿुधायां मिश्रित प्रणाली शिक्षा हिकु ओपचारिक शिक्षा जो कार्यक्रम आहे जंहिंमें ॿार पाठ्यक्रम जो हिकिड़ो भाग क्लास में पूरो कंदो आहे ऐं ॿियों भाग डिजीटल ऐं ऑनलाइन संसधान जो प्रयोग करे सिद्ध कंदो आहे मिश्रित शिक्षा वक़्तु सिक्षा में टाइम जॻहि ॿिटी ऐं गति जो नियंत्रण ॿार जे हथ में आहे मिश्रित शिक्षा में एकिल ऐं चूने सां ठहियलु स्कूल में पढ़ियलु पाठ सां गॾु कम्पयूटर समर्पित विध्या जो मिश्रण हूंदो आहे मिश्रित शिक्षा जे समर्थननि जो चवण आहे त हिन कार्यक्रम सां डेटा संग्रह ऐं व्यक्तिगत अनुदेश ऐं मूल्यांकननि जो लाभु मिले थो